नमस्कार हम सबसँ कहि रहल छी कि अपन संस्कृतिमे जेनाकि मुख्य बेबसाइ बहुत सारा भेलै कुटीर उद्योग जेनाकि अहाँ मानि लिअ चारि आदमी ककरोसँ बात करि रहल छिए

करबाके ई अइ कि किछु किछु बेबसाइ छै जे विलुप्त भऽ गेलै हँ ओहि बेबसाइके बेबसाइ मानि लिअ नहि भी भऽ रहल छै तऽ कोशिश तऽ करिऔ अहाँ बाजैके बेबसाइ बहुत सारा भेल जेना कुटीर उद्योगमे की सब अबै छै कुटीर उद्योगमे जेनाकि भऽ ई रहल अछि कि छोट मोट काम दोकान दोकानपर चारि आदमी बैठिके बात केलहुँ ओसब भऽ रहल छै ताहि कारण अहाँके करबाके ई अइ मैथिली लैँग्वेजमे बाजैके प्रयत्न करिऔ जे अपन भाषा बचल रहए मैथिली लैँग्वेजमे बाजिऔ आओर कि इएहसब करबै ने तऽ अपन भाषा बचल रहत छोटका मोटका उद्योगके खतम नहि करैलए दिऔ अहाँ करिऔ छोटा मोटा एकरासँ सिर्फ अहाँ उद्योग ही नहि कऽ रहल छी बेबसाइ ही नहि कऽ रहल छिए अहाँ अपन चारि आदमीसँ बात भी करैके कोशिश कऽ रहल छिए तऽ बात तात करिऔ आओर कि इएहसब कामके बात तातमे एतना अथी प्रॉब्लम नहि छै उद्योग वगैरहमे इएह सबमे करबाके की ई अइ अहाँ बात नहि कऽ रहल छी मैथिलीमे लागै कि नहि मिथिलाञ्चलसँ छिए ठीक छै एकरे साथ हम अपन वाणीके विराम दै छी धन्यवाद प्रणाम जय श्रीराम ठीक छै धन्यवाद एकरे साथ अपन वाणीके विराम दऽ रहल छी थैन्क यू